नमस्कार प्रकाश भट माम हांव सौभाग्यवती शैला प्रभुदेसाय उलयतां पयर हांवे तुमकां सत्यनारायण पुजेच्या जेवणाची वर्डर दिल्ली खरेंच सांगता तुमचें जेवण आमकां वेळार पावलें जेवण इतलें आनी बरें आशिल्लें म्हुणू सांगू सगळे पदार्थ शीत म्हणा उड्डमेथी तोय सार सुखी भाजी चण्या तोंडाक पुरयो आनी गोडशें सगळें तुमी सारकें वेवस्थीत धाडिल्लें वेळारूय पावलें म्हुणू तुमकां पयलींच सांगलां तुमची सेवा उत्तम आशिल्ली आमकां तुमचें जे् जेवण सगळ्यांक आवडलें आनी जेवणाचे जी डबे बी धाडिल्ले ते सामके नितळ आशिल्ले खंयच पातळ रोस बीन आशिल्लो ती व्हांवूं बी कांयच व्हांवलो ना बी सगळे बरें भशेन पावलें पूण राग धरनाका प्रकाश भटमाम एक सांगोंक सोदता चण्या तोंडाक मात्शें मसालो चड जालो भुरगीं बी खातना मातशी तिखसाण आसतकीर तांकां मातशें गोडसाण जाय न्ही फुडले खेपेक मातशी मसालो कमी करात आनी उड्डमेथयेक मातशें मीठ कमी आशिल्लें तें बरें आसा म्हणा मीठ घालू येता त्यात प्रमाण खिरीक गोडसाण चड आशिल्ली आतां डायबिटीकाक लागून मधूमेहाक लागून गोडसाण कमीत खाता न्ही फुडली खेपेक मातशी गोडशाक गोड इल्लें कमी घालात तुमच्या मनशांनी आमकां उत्तम सेवा दिली देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा परतुनीय हांव तुमकाच वॉर्डर दितली तुमचे जे पदार्थ आशिल्ले तातूंत सामकें ते प्रोटिन्सान बी बरी आशिल्ली कोशंबीर तर सामकी उत्तम जाल्ली कोशंबीर खुबूच बरी आशिल्ली भुरग्यांक बरी बशेन खाली आनी सगळी समाधानांन तृप्त जालीं देव बरें करूं